میں اپنی بہن بیٹی دوست کو اتنا پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں اتنا کامیاب دیکھنا چاہتی وہ اپنے اوپر ڈپینڈینٹ ہو کسی اور کے اوپر ڈپینڈینٹ نہ ہوں اور لڑکیوں کے پڑھائی کے معاملے میں زیادہ تر ماں باپ ماں باپ زیادہ تر ماں باپ اچھے سے انہیں نہیں چاہتے بہت سارے ماں باپ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے وہ اپنی بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہتے کہ کیا کرے گی پڑھ کے شادی ہو جائے گی تمہاری کچھ دنوں میں تو اس وجہ سے بہت سارے ماں باپ ان کی پڑھائی کو لے کے سنسیئر نہیں ہوتے ہیں لیکن لیکن بہت سارے ماں باپ پڑھاتے بھی ہیں اپنی لڑکیوں کو انہیں کم سے کم اتنا تو پڑھانا چاہیے تاکہ وہ اپنے اوپر ڈپینڈینٹ ہوں کسی اور کے اوپر نہ ہو کے وہ اچھے سے اپنی ایجوکیشن جہاں تک وہ پڑھنا چاہیں وہاں تک وہ کریں ہاں اور انہیں جتنے اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں سارے ماں باپ اتنے ہی اپنی بیٹیوں کا پڑھانا چاہیے دونوں کو ایک سمان ہی ماننا چاہیے